ना सारनाय मा सारनाय हमनाय गुरनायखौ आं गासैबो हारसिं रोंजोब खायो एक्के सिख्ला लाइमोननिफ्रायनो जों ना गुरनानै दाहोना रुवाथिखौ जाहोग्राखा ना गुरहैबाय ना मोनबोबाय साम' खांख्राइ मोनबोयो ना मोनबोयो आइया सायो आइया सायनानै दोननोसै जोंहा संनाय खावनाय टाइम जाबाथाय संनोसै खावनोसै मैगङाबो मा थास' आइथिं थास' बिबार मैथा बेल' ओमफ्राय बोरैबाबा जोगोनार खुमब्रा मोनसेबो हाथायाव मैगं बाया जोङो बिदिसोमोन जोगोनार खुमब्रा ओमफ्राय मोनसेया जादों थास' आइथिं थास' बिबार मैथा मोनथाम मोनब्रै जोगोनार खुमब्रा ओमफ्राय मोनथाम मोनबा बे मोनबा ओंख्रिया सानफ्रोमबो आरो फुङाव नङाबा मोनायाव फुङाव नङाबा मोनायाव आरो मेसें बोथोराव नोगोद मैगं फोयोना लाव माबा दङ लाफा दं मुला दं लाइ दं आलु दं गासैबो दं कबिबो दं बेफोरखौनो फुङाव जालाय मोनायाव जालाय संना होगासिनो होंगो दोंगो दाहोना लावखार सुबसुब साब साब जाला बायो संनानै होबानो जायो आरो ना गुरनायाबो गुरहैबानो मोनबोयो गैयाबाबो खबाइ गेजेरसे बा खबाइसे मोनबोगोन आरो गुरनायावबो बेखौनो गोरान फोरानगोन बेखौनो गोथाङै संनानै होगोन आंखौ ना गुरनोबो रावबो फोरों नाङा जोङो उॆन्दैनिफ्रायनो ना गुरग्राखा उन्दैनिफ्रायनो थास' आइथिं थास' बिबार लायनानै जानानै संनानै होग्राखा जोङो जेबो मोनसेबो भुल खामानि मावफेरा जोङो एक्के नोंगौ खस्थ'नि लामाखौल' मावोमोन जों उन्दैनिफ्रायनो दानो रोंनाय आरो जि आगर सुयोमोन आङो एमब्र' सुयोमोन आं आगर सुनायाबो मोजां मोजां मानसि आखिनानै मानसि गसंनाय सुयोमोन जों माबा थफि हमनाय सुयोमोन जों माबा थाबाय लांनाय माबा सिलाइ गावनाय बेबायदि आगर सुयोमोन आङो मोनायाव आरो खामानि जोबबासो मोनायाव सुनो मोनो सानाव जि दादो आरो मोनायाव बे आगरखौ सुदो जि ओमफ्राय सोरबा सोरबा लांनानै मालाय फट' माबानानै दोनहैजोबबाय आरो फट'आव सोनानै दोनहै जोबबाय ना हमनाय बेदर हमनायाथ' एकके सारनायाव हमनाया आलादा जेखाइ खबाइजों हमनाया आलादा जेखाइ खबाइजों हमनाया गोग्रोमनाय नालाय गुरनाया एक्के जुग्रुब जुग्राब गाख्रुब गाख्राब गुरबाय खबाइयाव सोबाय आरो गोग्रोमनाया गोग्रोमबाय मोनबा सोबाय मोनाबा सोला सारनायाथ' सारोबा थारला हाब्रुनिफ्राय सिग्रोम सिग्रोम हमजोबनो मोनो बेखौबो आंखौ रावबो फोरोंनाङा जोंनानो गासैबो आइ आफायानो गोरोंजोबखा नालाय जों बिमा बिफानिफ्राय रोंजोबनाय आरो बिमा बिफा मोजांबासो मोजां जायोनो बिमा बिफाया गाज्रिबा गाज्रि जायोनो होननाय सल' दंना बिदि आरो आं आइनिफ्रायनो साफा गासैबो रोंजोबनाय